आं मेथाइ रोजाबनाया सासे गुरुनिफ्रायनो सोलोंदोंमोन बे गुरुनि मुङानो जाहैबाय सासे आइजोमोन बे आइजोआ आंखौ बे मेथाइखौ मेथाइ सोलोंनायखौ फोरोंहोदोंमोन आङो भकेलखौ लानानै बिनिफ्राय सोलोंनानै आं दिनै सासे मोजां मेथाइ खनगिरि जानो हायाब्लाबो गावनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं एसेब्लाबो दायो रोजाबनाय जादों मानो होमबा सासे फोरोंगिरिखौ लानानैसो बा सासे ओह मेथाइ रोजाबगिरि ओह फोरोंगुरुखो लानानैसो बैनिफ्रायसो सोलोंनानै मोजां मेथाइ खनगिरि जानो हायो मानो होमबा सासे गुरु गैयाब्ला रावबो सोलोंनो हाया गुरुखौ नांथारगौ बे गुरु नङाब्ला मेथाइ खनगिरि जानो हानायनि राहा लामाखो लानो हाया बे मेथाइ खनगिरिनि गेजेरजोंनो सोलोंनायनि गेजेरजोंनो मानसिया गावनि लाइफखो दाना लानो हायो बे मेथाइ ओह मेथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि नेर्सोनखोबो दिन्थिनो हायो मेथाइआ जोंनि मोनसे ओह साननाय हनाय बेफोरबायदिखौ ओह मोजां खालामना लाना फैनो हायो आरो आं गिबि समाव मेथाइखौ सासे बायद'जो सोलोंजादोंमोन उम बे बायद'आ आंखौ जोबोद मोजाङै फोरोंदोंमोन बेजों फोरोंजानानै आं दिनै ओह भकेलनि बिएखौ खमफ्लिट खालामदों आरो बे बिए खौ खमफ्लिट खालामखांनायनि उनावनो आङो दिनै मेथाइखो रोजाबनो रोंनाय जादों मानो होनना बुङोबा बे बायद'आ जुदि आंखौ दिनै मेथाइखो फोरोङा मोनब्ला आं दिनै मेथाइ रोजाबनो हानाय नङामोन मानो होमबा बे मेथाइखो रोजाब फोरोंनायनि गेजेरजोंसो आं दिनै मेथाइ रोजाबनायनि रोंगौथिखौ रोंदों बेखायनो सासे मेथाइ रोजाबनोब्ला मेथाइ खनगिरि जानोब्ला जोंनो गुरुखो नांथारगौ मानो होमब्ला मेथाइ रोजाबगिरि फोरनि थाखाय बा मेथाइ गोसो गुदुं रोजाबनो थाखै लुबैनायनि थाखै जुदि दङब्ला गोसो गुदुं दङब्ला बेफोरबायदि सुबुंआ मेथाइ रोजाबनायनि गुरुनियाव सोलोंथाइ लाथारनांगौ सोलों सोलोंथाइ लायाब्ला आरो मेथाइ रोजाबनायनि जुदि नों फोरोंगिरि जुदि नायगिरनानै लायाब्ला आरो फोरोंगिरि गैयाब्ला गाव रोजाबनो हाया मानोना बुंब्ला गाव रोजाबोब्ला सोरबा फोरोङोब्ला फोरोंनायनि ओह फोरोंनायनि सोलोंहोनायनि जोंखौ ओह सोलोंहोनायनि फोरोंनाया एसे आलादाखा मानो होमबा बे सोलोंहोनायानो जोंनि थाखै जोबोद गोनांथि सासे मेथाइ ओह खनगिरिखौ माबायदिहाय रोजाबनांगौ माबायदिहाय एस्टेसाव गाखोनानै स्टेस फारफमेन्स खालामनांगौ बेखौ गुरुआ मोजाङै फोरोंनानै होयो माबायदि रोजाबनांगौ रोजाबनायनि गेजेरजों माबायदि ओह थानानै रोजाबनांगौ बेफोरखौबो बे मेथाइ खनगिरिफोरखौ बे फोरोंनानै होयो मानो होमबा सासे मेथाइ खनगिरिखौ माबायदि जानांगौ बोरै थानांगौ बोरै रोजाबनांगौ बेफोरबायदि सोलोंनायखौ लायोब्ला सासे मेथाइ मोजां खनगिरि जानो हायो होननानै आं सानो मानो होमबा बेफोरबायदि ओह रोंमोनथाइनि गेजेरजोंनो सानसे सुबुंआ गावनि जिउआव मोजां ओह गावनि साननाय हनायखौ जाफुंसार जानो हायो बे मेथाइ रोजाबनि गेजेरजोंनो सानसे मोजां सुबुंबो जानो हानायनि राहा लामाखो खालामना लानो हायो मेथाइआ मेथाइआ मानसिखो जिउआव एरैबायदि खालामनो हायो मेथाइनि गेजेरजोंनो मानसिया जिउआव गावनि लाइफखो साखसेसफुल खालामनो हानायनि लामाखो लानो हायो मानो होमबा मेथाइनि फोरोंगिरिनि मुंआ ओह मुंखौ मेथाइनि फोरोंगि मेथाइ मेथाइ रोजाबगिरि फोरोंगिरिनि ओह मुंफोरखौ जों सानफ्रोमबो गोसोआव लानानै रोजाबनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बेसोरबायदिनो मुंखौ लायोब्ला जोंनियाव अननाया फैयो अननायनि लोगोजोंसेसो जोङो जिउआव साखसेसफुल जानो हायो मानो होनना बुङोब्ला सासे फोरोंगिरिनि अननाय आरो सासे सोलोंसानि ओह अनना मोननो लुबैनाय बिनि गेजेरजों जोङो जिउआव साखसेसफुल जानो हायो मानो होमबा सासे फोरोंगिरिया सानफ्रोमबो सासे फरायसाखौ मोजां नोजोरजों नायखायो बेखायनो सासे मोजां गुरु हमनानै लाथारनांगौ गुरुआ सानफ्रामबो गुरुआनोसै आरो गुरु नङाब्ला जों माब्लाबाबो जिउआव साखसेसफुल जानो हाया मानो होमबा सासे मेथाइ खनगिरि जानोब्ला मेथाइ खनगिरिनि गेजेरजों गावनि साननाय हनाय मावनाय बेफोरखौबो जोङो जाफुंसार होनो हायो सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानोब्ला सासे गुरुखौ जोङो नांथारगौ नङाब्ला जोङो जिउआव साखसेसफुल जानो हानाय नङा आं मेथाइखौ रोजाबनायाव गिबिआव आङो गुरु लाग्रोखादों गुरुनि गेजेरजोंसो आं मेथाइखौ सोलोंनो हादों आं दिनै बेखौनो सानो गुरु गुरआ आंनि बयनिख्रुइबो आंनि आंगोसिन होननानै आं साना मानो होनबा गुरु लानायखौ बयखौबो आं सानो मानो होनबा सासे मेथाइ खनगिरि जानोब्ला मोजां गुरु नांथारगौ माने सासे फोरोंगिरि नांथारगौ होब्लासो सासे मेथाइ खनगिरि जानो हायो होननानै आङो सानो